जी हाँ मैं एक समय की बात बताना चाहता हूँ जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था उस दौरान हमारे विद्यालय में एक प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया जब मैं उस प्रोजेक्ट में पहुँच गया तो मुझे अपने टीम लीडर के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनके साथ मुझे कार्य करना बहुत ही मुश्किल लगता था वह उस दौरान जब मैं कोई भी अपने विचार को उनके समक्ष या किसी अन्य टीम मेम्बर के साथ प्रस्तुत करता था उन्हे मुझसे काफ़ी चिढ़न होती थी देखके मैं अपने सभी भी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अन्य लोगों के साथ मैं प्रस्तुत करता था और सभी मुझे ही टीम लीडर चुनना चाहते थे जिसके वजह से वो मुझसे काफ़ी जलते थे जो भी हो वो मेरे टीम लीडर थे जिनके वजह से मुझे काफ़ी कार्य करने मे एवं सही कार्य करने के लिए भी बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस दौरान मैं किसी भी सही कार्य को करने के लिए उनसे इज़ाजत ना लेकर के बाकी जो भी हमारे टीम के सदस्य थे उनसे मैं बातचीत करके एवं सभी के मनो की बात को जान करके सभी से निर्णय ले करके पूछ करके ही किसी भी चीज़ को कर देता था चाहे उसमे हमारा टीम लीडर का मन हो या ना हो परंतु अगर स्योर कार्य सही है और हमारे प्रोजेक्ट के लिए उचित है तो मैं उस कार्य को सभी सदस्यों से मिल करके जुल करके कर लेता था